हमरा मोर पक्षी देखबामे बहुत सुन्दर लगैय आओर मेनाके घोसला देखैमे बहुत सुन्दर लगैया आओर कोयलके आवाज सेहो बहुत सुन्दर लगै छै आओर मोरके पंख बहुत सुन्दर लगैत रहै छै देखैमे आओर नीलकंठ नामक एगो पक्षी छै जे ओकर दर्शन भऽ जाइ छै तऽ लोकके मन प्रसन्न भऽ जाइ छै आओर बहुत सुन्दर नीलकंठ देखयमे लगै छै आओर मोर तऽ हमसभ बहुत कम देख रहल छियै मोर कहियो काल देख रहल छियै आओर कोयलके आवाज बहुत सुन्दर लगै छै आओर हंश पक्षी जे छै सेहो बहुत सुन्दर लगै छै